پانی کو فلٹر کرنے کے لیے بہت سارے طریکے ہوتے ہیں جس سے پانی فلٹر اور صاف کیا جا سکتا ہے جس میں مجھے جو طریقہ معلوم ہے میں نے اپنے گھر پہ کیا کرتی ہوں وہ طریقہ ہے کسی سوتی کپڑے سے پانی کو چھاننا جس وجہ سے پانی میں موجود کچڑا صاف ہو جاتا ہے اور پانی نیچے گر جاتا ہے اور کپڑے میں کچڑا پھنس کر صاف ہو جاتا ہے دوسرا پانی صاف کرنے کا جو طریقہ ہے وہ پانی کو ابالنا ابالنے کے وجہ سے پانی میں موجود کچڑا باہر نکل جاتا ہے جس سے پانی کے نیچلے حصے پر کچڑا نیچے بانٹھ جاتا ہے اور پانی گرم ہونے کی وجہ سے صاف ہو جاتا ہے جسے بعد میں کچڑے کو پانی سے الگ کر دیا جاتا ہے اس دن دو طریقوں کو میں اپنے گھروں پہ استعمال کرتی ہوں یا پانی صاف کرنے کے لیے بہتر طریقہ